जेका असांजी आदिवासियूं कलायूं आहिनि जाम आहिनि जीअं छत्तीसगढ़ में आहिनि आदिवासी जीअं आसाम जा हीअं हुतो जो डांस आहे उन जी कलायूं नी जीअं असांजो बिहार आहे बिहार में जेका मधुबनी आहे उन जी पेंटिंग बि आहे उन जा कपिड़ा बि आहिनि उन जी चित्रकारी बि आहे

इन जा वॻा पायो इन जूं चादरा विछायो जेका घर ग्रहस्थी में इस्तेमाल करणु वारियूं शयूं आहिनि इन जी पेंटिंग थींदी आहे पेंटिंग पंहिंजे जीअं नंढे कपनि ते कयो जेका मटिका आहिनि नंढा मटिका वॾा दिला आहिनि जेकियूं नंढियूं मटकियूं आहिनि घाघरियूं आहिनि उन ते इन जी कला आहे चित्रकारी आहे की इन खे कपिड़े ते पेंट करे तव्हां फ्रेम कराए दीवान ते सॼाए सघंदा आहियो त इन सां हिकु पंहिंजे भारत देश जो हीअ पाण हिकु संरक्षण कयूं उन खे अॻिते वधायूं था पिया